नमस्कार में थुहानूं एह् पुच्छना हा कि थुआढ़े कोल इस टाइम उप्पर कोई कैब उपलब्ध होग्गी असें गी जम्मू जाना हा ते साढ़ी जेह्ड़ी बस ऐ ओ बड़ी जैदा लेट जानी राती ते अगर असें कैब थ्होई जंदी ते अस थोड़ा जल्दी पुज्जी जाना ते तुस सनाओ अगर थुआढ़े कोल कोई कैब इस टाइम उप्पर उपलब्ध है ते असें गी दोमेल दा पुरे ऐक्सएक्ट अट्ठ बजे तुस इद्दर दा पिकनिक करी लाओ ते असें गी जम्मू जो है शड्डी आओ